جیسا کہ آپ کا مجھ سے سوال ہے کہ کیا میرے خیال میں بچوں کو اُردو زبان سکھایا جانا ضروری ہے تو میں کہوں گی بلاشبہ اُردو زبان سکھانا بچوں کو بہت بہت ضروری ہے کیوںکہ پہلی بات تو یہ ہماری گنگنا جمنا تہذیب کی متاثر زبان ہے اور ہمارے ہندوستان کی ایک زبان ہے اِس کے علیحدہ اور بھی زبان جب بھی بچے بولتے ہیں تو ایک اُردو زبان کے بولنے والے سے ہی تمیز جھلکتا ہے اُس کی تہذیب جھلکتی ہے اُردو زبان اِسی کو روشن کرتی ہے اِس کے ساتھ ہی جب کوئی اُردو میں بول بولتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اُس کے مُنہ سے پھول جھڑ رہے ہوں اور اُردو زبان کو بولنے والے کو ہر کوئی سُننا پسند کرتا ہے ہر کوئی سُننا چاہتا ہے اور ہمارے تہذیب سے بھی جُڑ کر اگر ہم دیکھیں تو اُردو زبان کا بہت زیاہ مہک امپارٹینس ہے کیوںکہ ہمارے اُردو زبان میں ہی سارے ہمارے مسلم اسکالرس کا بھی جتنا بھی اثاثہ ہے وہ اُردو زبان میں ہی لکھا گیا ہے اور اُردو زبان میں ہی سمجھا جا سکتا ہے پوری طریقے سے اُسے اِسی لیے ہمیں مذہبی طور پر بھی بچوں کو اُردو زبان سکھانا بہت ضروری ہے